मैंने कुछ समय पहले पचपन इंच की एक टी वी ऑनलाइन मंगवाई थी शुरू में तो ये टी वी बहुत अच्छी थी और इसको लगाने के लिए वही उसी कम्पनी के द्वारा एक इंजीनियर भी भेजा गया था जो लगा के चले गया और हमको सारे उसके फंक्शन बता गया पर कुछ समय बाद लगभग एक महीने बाद वो टी वी में अलग प्रकार की लाइन दिखने लगी इसलिए मुझे वह टी वी पसंद नहीं आई और उसका मेरा जो वो था एक्सपीरियंस नकारात्मक रहा क्योंकि इतनी महंगी टी वी इतने जल्दी ही वो हो गई मतलब खराब हो गई खराब हो गई कि कहने मतलब कि उसमें लाइनें आने लगीं थोड़ा सा ब्लर दिखने लगा था धुंधला टाइप सा हो गया था और फिर उसके लिए हमने कम्पनी में कॉल किया और उसको इंजीनियर बुलवाया तब जा के उन्होंने समस्या का समाधान किया जो भी किया पर इसीलिए टी वी का अनुभव नकारात्मक रहा क्योंकि इतनी महंगी होने के बाद भी वो जल्दी खराब हो गईं